ہمارے باورچی خانے میں ہیں جو اب جدید آلات ہیں کھانا بنانے میں مددگار جیسے کہ مکسر گلنڈر ہے اور انڈکشن ہے اوون ہے اور جو ہے سیلن گیس سلنڈر ہے تو یہ آج کے نئے دور کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے اور ان سے وقت بھی بچ جاتا ہے اور کام جلدی ہو جاتا ہے